हॅलो हॅलो बरी आसा हां तूं उलयता गे विनीत विनिताची मम्मी आनी तर कितें

हय आनी आमचोय बाये वचुकूच सोदता तो विठ्ठल क्लासीस म्हणून आसा थंय लागींच आमच्या थंय वचूंक सोदता तो थंय बी अशीच स्कीम अशीच स्कीम आं ती अशेंच कितें लाक भर भरप आनी हें करप वर्साचे मागीर भरप पयली लाक एडमिशन मागीर चड जाता ती फी हय

बरोबर सारकें गरज ना हरशीं आमी सांगलें ताका तूं टुशनांग वचूं नाका हांव मात्सो अभ्यास घेता आनी मात्सो तूं कर शाळेत शिकयतात न्हय आमी मगे तांकां चड हें करूंक सुतलांवक जायना टुशनांग वचा टुशनांग वचा म्हणून मागीर तांकां फाट हें केलें न्हय पूश केलें न्हय की ते टुशनांक वचपाक सोदतात थोडे कितें करतात टुशनांग म्हणून वतात आनी मजा मारून येतात भायर तांकां भरपूर आसता म्हणटा

अभ्यास दिलो

तें बरोबर आनी अभ्यास करूंक जाय न्हय तांणी नाजाल्यार टुशनांग गेले आनी मजा मारून आयले आनी मागीर वर्साचे शेवटी निमाणें कांय ना कितलेंच मागी केलें फायदो ना हय तेंच समजावन आं म्हणजे तांचे ते फ्रॅण बी बरोबरचे आसतले म्हणून जाय तांकां तें बरें तर मेळचें मागीर आं पळोवया समजाय या ना समजाय आं बरें बरें मेळचें मागीर हां बरें